सो शेताक असो आमी स्पॅशल असो टायम घालिना म्हणजे कशें आसता जेन्ना आमी आतां कामाक बी वयता म्हणजेर हरशीं हरशीं कामां करता तेन्ना आमी कितें करतात जेन्ना आतां जर सकाळीं जर कामाक गेलीं आनी दोनपारचे जर घरा येयलीं जाल्या जो उरिल्लो सांजचो जो टायम आसा तो आमी थंय घालतात म्हणजे शेतार कशें जातालें पयलीं आमी कामाक बी वसनाशिल्ले अशें आशिल्लें आनी तितुकूत उरतालीं काम करप आनी हें जें आसा रोप रोवप म्हणटा तो तो कोसो आसता की आतां आमी जर सांजची जर फ्री आसा गेलीं निवळ केलें दुसरे दिसा गेले उजो घातलो मागीर जमीन भाजून काडली अशें काम करप मागीर तिसरे दिसा वसप चोरयो मारपाचें मागीर मागीर अशें गोबर मारून अशें करून आमी ते एक कांय दीस ती जमीन तशी दोवरिता मागी

थंयच वसप चालूत आसता पूण आमी कितलो टायम घालता हेजेर मात्सो हें आसा म्हणजेर एक म्हणजे दोन वरां फ्री गावलीं जाल्या दोन वरां थंय वसोन काम करप मागीर हें जेन्ना आमी करता तेन्ना आमकां अशें उत्पादन म्हण टें मिरसांगो वा वाल अशें आमकां उत्पादन जाता म्हणजेर आमकां तेजो फायदोय बी जाता म्हणजेर फायदो म्हणजे कसो आतां तेजेर आमी आमकांच खावपाक म्हण स्वताक दवरलें जाल्यार फायदो ना म्हणजे फायदो कसो विकती घेवपाक पडना आनी तेंत जर आमी आमकां चड उत्पादन जालां जाल्यार आमी तें व्हरोन बाजाराक व्हरोन विकप आनी ते जे पयशे आसता तेजेर आमी म्हणजे फायदो म्हणजेर आतां तें विकलें की आमकां पयशे येयले ना अशें असो आमकां तेचेर फायदो जाता नाजाल्यार आमीच जर खावपाक गेलीं जाल्यार आमकां तें विकतें हाडूं पडना ऑर इतलेंत डिफरन्स आसता पुणू शेतान काम करून जेन्ना आमी खाता तें तेजी म्हणजेर ती एक उमेद कशी म्हणजेर अशें म्हाका दिसता जेन्ना आमी विकतें घेता तेन्ना आमी पयशांनी घेता आनी तेंत जेन्ना आमी आमी स्वता रोवन खाता तेन्ना एक म्हणजेर अशी धादोसकाय कशी म्हणजे म्हणटा तशें म्हळ्ळ्यार आपणें स्वता रोयल्लें खावप हे जेन्ना आमी करता तेन्ना जिवाक सुद्दां अशें म्हणजे अशें बरें दिसता म्हणजेर विक पयशे मोडपा पडना न्ही तितलें आतां कश्ट करचें पडटा शेतात हें आसात पूण तितलें आनी भलायकेचे नदरेन म्हणजे विकतें घेत तेन्ना आमी अशें आमचें हॅल्तूय बीन म्हणजे तेंची वक्त बी मारले आसा आनी स्वता रोयता म्हणजेर आतां जर आमी शेतान काम करता आमचें आंग तितलें म्हणजे बॉडी मेंटेन उरता म्हणजे कशी आमी आतां खणलें जाल्या आमची एक्सर्सायज जाता वा ते नजरेंतल्यान म्हणजेर आतां जर आमी कितें खणप वा कितें अशें पांयांचे एक्सर्सायज जाता चलप जाता तितलें आमचें तितून काम करतना मागीर आमकां जेन्ना भाजी जेन्ना आमी आमची स्वताची खाता तेन्ना आमी आमी वक्त मारिनात आनी विकती जेन्ना आमी घेवन जी खाता तेंचे आमकां प्रॉब्लम जावं शकता आमच्या हॅल्ताक सुद्दां आनीर अशें हें जेन्ना आमी सगळें करता पय म्हळ्ळ्यार आतां भलायकी म्हळ्ळ्या आमकां पयलीं कशें जातालें हे लोग हेंच काम करतालो म्हणजे शेतान काम करतालो वा आनी कितें रोवप अशें करतालो तेन्ना आमकां तेन्ना लोकाक सोंपेपणी कांय जायनाशिल्ले आनी आयचे जे काळार जे लोक पय लोकाक पळयल्या जे अशें काम करपाक बिज फॅक्ट्रींनी वा असले वयता तिंकां रोखडें अशें कितें लागू जाता म्हणजे दुयेंस वा अशें हय भलायकेच्या नदरेतल्यान इतलेंच की बॉडी मेंटेन उरताली मेन म्हळ्ळ्यार